भारताचे वैज्ञानीक म्हणल्यार डॉ होमी जहांगीर बाबा सी वी रमन विक्रम साराबाई मेघनात सहा सत्येंद्रनाथ बोस श्रीनिवास रामानुजन प्रफुल चंद्र रे आनी डॉ सलीम अली तशेंच भारताचे फामाद गणिततज्ञ म्हणल्यार आर्यभट्टा सी आर राव

राज चंद्र बोस सुब्रम्यनम चंद्रशेखर